बताउ ऑनलाइन आब जमाना निकललै ऑनलाइन शॉपिंग करके तऽ जे पढ़ल लिखल लोक छै कनि ज्ञान छै तकरा सबके तऽ बुझल छै जे केना की करैके छै आओर गाम देहातके लोक छै आब ओहो सब देखै छै तऽ ओकरो सबके मन करै छै ऑनलाइन शॉपिंग करैके तऽ लोग केना आर्डर करै छै केना डेलिवरी करै छै से सब सिखै छै ओहि स्थितिमे सन्तुष्ट नहि छी कपड़ा खराप आबि गेल डेलिवरीमे लेट अहि आओर ओकर कपड़ा खराब आबि गेल तऽ रिटर्न पॉलिसी की छै से सब तऽ आब जानकरी ओकरासँ पूछऽ पड़तै कपड़ाके क्वालिटी केहन छै नहि छै